जय झूलेलाल सिंधी भाषा मिठड़ी आहे ऐं ॾाढी सुठी आहे सभिनी खे मोहींदी आहे मां कल्याण जी रहंदड़ु आहियां हाणे सूरत में शादी करे आई आहियां हाणे मुंहिंजे घर जे पासे में गुजराती बि माण्हू जाम आहिनि ऐं सिंधी बि माण्हू जाम आहिनि हिन करे गुजराती माण्हू जेके आहिनि उहे बि सिंधी भाषा सिखी विया आहिनि ऐं असां बि गुजराती भाषा सिखी विया आहियूं हाणे उहे बि मिक्स में ॻाल्हाइनि था असांखां असां बि हुननि सां मिक्स में ॻाल्हायूं था इन लाइ हिक ॿिए सां ब माना वहिंवारु सुठो थींदो आहे ऐं माना हाणे असांजी भाषा सिंधी जेका ओरिजनल आहे हाणे पहिरियों जहिड़ी असां नथा ॻाल्हाए सघूं इन लाइ हाणे ॿिन्हिनि जी भाषाउनि जी मिक्स थी वई आहे जय झूलेलाल